हेलौ आ खोनाबाय नोंहाथ' माबाहाय दखान्दारि नालाय आङो माबाहाय साफाथ गोनां जादों साफाथआ एसे बुरजा नांगौ नालाय ओंखायनो सोंहरनाय जादों आरो मोजां दंना गैया साहा रंआ दंनायाथ' दङ हाय एसे मोजां नांगौमोन आंनो मोजां खामान्नाव बाहायनो नालाय एखनबा रंफ्राबो मोजां जाथारा माथो गोसोम गोफा गायखेरजों गायखेर माबा गायखेरनि फुदुंबा गोसोम जानाय मानाय बेफोरखौ सोंहरदों आं ए मोन्नायालाय मोनो दखानफ्राव माने खेला माबाखौ मोजां मोना नालाय बुस्थुखौ ओंखायनो नोंनाव सिना जानायखाय सोंहरनाय जादों आरो औ जाहाथे थगाया सिनाय नायखाय बिखाय बिनिखायनो आं सोंहरनाय जादों आरो

बै खनसे लाबोनाया एसे माबादों हाय गोसोम जादों नालाय ओंखायनो दा बेखौ हाजोबनानै गोदान लाबोबाय नामा माबादों आरो बेखौनो सोंहरदों आं लांगोन नांगोन सेरसेनि बारैसो नांगोन दां गायखेरबो साहा लोंबाय थायो ओमफ्राय आलासि दुमसि फैनाय आरो खामानिबो फिसा जानो नागिरदों फिसा फिसौजोनि बार्थदे बिनिखायनो सोंहरदों आरो आं हेलौ खोनाबाय औ एसे मोजां औ थांगोन र' माब्लाबा गाबोनफोर थांनाय जागोन दां सोलाब सोलाबना सोलाब होनानै खामानिफ्राबो बिजि थार नालाय बिनिखायनो सोंहर औ बिदिनोखा थ्रिस थाखा सखा थ्रिस थाखा सबा बिसिबां जाहैगोन थाय हिसाबबो रोंलाय लाङाहाय मोजां हिसाब खालाय लायनानै माबाजागोन फैसाफ्रा औ जायखिजाया हिसाब खालामनानै